लम्बा मोटरसाइकिल चलाबयके लेल स्वस्थ रहैके लेल बहुत सारा नीति अपनाबैके पड़ते जाहिसे कि अहाँ कैसन सड़क पर जा रहल छी कि खाना खाइके है केना बैठेके है कोन पोजिशन मे इसभ बहुत चीज मायने राखै छै एकरा लेल सभसँ पहले अहाँ जितना सेफ्टी चीजके जरुरी होइ छै जइसे हेलमेट वगैरह इसभ सेफ्टी सूज सेफ्टी ग्लव्स वगैरह पहनके ही गाड़ी हमेशा चलाबैके चाही आ भोजन एन्ने ओन्ने कहीं न करैके चाही सुपाच्य भोजन किया लकऽ लम्बा दूरी करैके लेल सुपाच्य भोजन रहलक ओहिसँ शरीर स्वस्थ रहलक अहाँके बैठल बैठल गाड़ी चलाबैमे बहुत तरहके पेटमे उत्पन्न समस्याके लेल सुपाच्य भोजन जरुरी है एहिमे बैठल बैठल बहुत सारा कमर दर्द होइ छै एहि लेल बीच बीचमे जब भी जरुरत पड़लै तब जइसे रुक रुकके थोड़ा देर मतलब ठण्डा हो करके रेस्ट करिके तब फिर आगेके लेल चलैके चाही जइसे कमर दर्द कन्धा दर्द इसभके समस्या न उत्पन्न होइ छै हमेशा अपना शरीरके अथि निर्जलीकरणसँ बचाबैके लेल पानि पियैत रहब कुछ कुछ देर पर आ जे यातायातके नियम है ओ सभके भी पालन करैके चाही एहिसँ लम्बा बाइक यात्राके आनन्द ले सकै छी ककरो कोनो दिक्कत न हौते